राजस्थान भारत जो महत्वपूर्ण प्रांत आहे जंहिं में राजपूती समुदाय जैन समुदाय मुस्लिम समुदाय सिंधी समुदाय रहंदा आहिनि इहे सभेई मिली जुली करे रहंदा आहिनि सभेई हिक ॿिए सां प्यार प्रेम सां रहंदा आहिनि ऐं शादीअ मुरादीअ ग़मीअ ख़ुशीअ में हिक ॿिए खे सहकारु ॾींदा आहिनि राजनीतिक सांस्कृतिक कार्यक्रम में हिक ॿिए जो सहयोग कंदा आहिनि ईअं ई सभी समुदाय मिली जुली करे हिक ॿिए जो सहयोग कंदा आहिनि ताकि सभेई समुदाय अॻियां वधंदा रहनि ऐं हिक ॿिए खे अॻियां वधाइण लाइ हू सभेई प्यार प्रेम सां रहंदा आहिनि जॾहिं बि राजनीतिक कार्यक्रम थींदा आहिनि त सभेई मिली जुली करे तयारी कंदा आहिनि ऐं हिक ॿिए जे त्योहारनि ते सभेई हिक ॿिए जे घर वञी करे हिक ॿिए वाधायूं ॾींदा आहिनि सभेई हिक ॿिए जो त्योहार पाण में मिली जुली करे मल्हाईंदा आहिनि